جی جی میں ظہیر بات کر رہا ہوں اوکھلا سے لینڈ بروکر بتائیے آپ نے

جی ہمارے پاس تو کئی سائڈوں پے پلاٹ بہت ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی گز میں چاہیے پچاس گز میں تو تو سر یہ آپ اوکھلا ساؤتھ ساؤتھ دلی میں کس لوکیسن پے چاہتے ہیں اچھا اچھا مین روڈ پے آپ کو چاہیے سر ہمارے پاس مین روڈ پے بھی بہت اچھے اچھے پلاٹ ہیں میں آپ کو دکھا بھی دوں گا سر آپ کا بجٹ کیا ہے پینتس لاکھ کا سر پھر تو اتنے میں اچھا میں پلاٹ آپ کو دلا دوں گا سر جو میرے پاس پلاٹ ہیں ابھی جو مین روڈ پے ہیں وہ پچاس ہزار روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے ہیں پچاس ہزار روپے کا اسکوائر اور بھی کم کے بھی دام کے ہیں جیسے تیس ہزار بھی ہے اور بیس ہزار روپے میں اسکوائر فٹ بیس ہزار روپے بھی اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی ہیں آپ کو جب موقع ہو تو آپ ہمیں کال کر لیجیے اور آئیے میں آپ کو لے جا کر لوکیشن پے میں آپ دکھا بھی دوں گا لینڈ تاکہ جی سر آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کو اچھے سے اچھے جگہ پے دلاؤ دلاؤں گا اور آپ نے میرے پاس کا آپ نے میرے پاس کال کیا تو آپ بے فکر رہیں میں نے آپ کو اچھے سے اچھا ہی دلانا ہے کیوں کہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کو جی جی ٹھیک ٹھیک شکریہ ٹھیک ٹھیک سلام علیکم